खेतीसब किसानसब जे उपजाबै छै गहूम चाउर गहूम उपजै छै चाउर उपजै छै किसानसबके लिए उपजै छै जब नहि उपजेतै गहूम चाउर तऽ पेट कोना भरतै खेतमे उपजै छै तब ने सबके पेट भरै छै नहि उपजेतै तऽ कोना पेट भरतै सब तऽ इएह ने खाइ छै गहुमे चाउर ने नहि उपजेतै तऽ लोक जितै खेतै कोना खेतै लोक